ہاں آج کل میں کچھ ٹیکنیکل پرابلم کا سامنا کر رہا ہوں اسپیشلی جب ریموٹ کام کرتا ہوں سب سے بڑی ایشو ہے سلو انٹرنیٹ اسپیڈ جو میٹنگ اور آن لائن ورک کا رکاوٹ ڈالتی ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پلیٹفارم پر الگ طریقے سے کام ہوتا ہے اور اسٹرانگ اور ریلائیبل ڈیجیٹل کانفرنس پلیٹفارم کی ضرورت ہے کبھی کبھی آٹومیشن کا اتنا زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ مینوئل کنٹرول یا کسٹمائزیشن کی کمی محسوس ہوتی ہے لیکن مجھے امید ہے کہ نئے ٹولس اور بیٹر انفراسٹرکچر سے پرابلم آسانی سے سالو ہو سکتی ہے اور ہو جائے گی شکریہ